हमरा इलाकाके अस्पताल जेनाकि प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र भऽ गेल खानपुरमे वहाँ पर ओछान आरके एते व्यवस्था जेना तेना रहै छै लेकिन ऑक्सिजन सिलेन्डर आओर आरके व्यवस्था ओतेक नहि छै ओतेक नहि छै एहि दुआरे जे ई हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र छै आ एकर देख रेख प्रभारी सब ओत्ते बढ़िऑं सऽ नहि करै छथिन प्रभारी सबके अपन पैसा से मतलब रहै छनि जेनाकि भेलै नर्स इसब एक बेर आयल देख लेलक चलि गेल एहिके बाद दोबारा मरलै की जीलै ओ देखयके कोनो जरूरी नहि छै फेर भेलै जेनाकि आब जरूरी परि गेलै कोनो दबाइएके तऽ आब होस्पितलमे तऽ मिलतै नहि आब बाहर से खरीदके लइयौ अगह से दीगह दाममे कतेक दाम कोनो जे दबाइके छै एक सए रुपैआ से दबाइ कीनके अहाँ अनियौ तऽ ओहिमे एम आर पी पर अहाँके देत ओहोमे की किछु कहत आब रातिके सीजन छै रातिके समयमे तऽ बेसिए पैसा लेतै आ कोनो उपकरण तऽ उपलब्ध रहै नहि छै सब चीज लोकके बाहरे से कीनकऽ दिअ परै छै जेनाकि आब ओपरेशनेमे गेलै तऽ ओहिमे बेहोशीके दबाइ रहै छै ऊपर से देने सरकार लेकिन एतुका लोक सब खतम करै छै बेहोशीके दबाइ नहि दिअ दै छै यहाँ एको तरहके ब्यबस्था नहि होइ छै जेनाकि आब डाक्टर साहब सऽ मिलै गेलियै तऽ ततेक भीड़ छै ततेक भीड़ छै जे आब भीड़के कारण एखन गेलियै आ पेसेंट अहाँके यऽ ब्यस्त जे ओ तुरत दबाइके जरूरी छै आ उहाँ व्यवस्था एहन छै आब दू घंटा पहिने नम्बरमे लागू ता दू घंटामे अहाँके पेसेंटके साथ की भेल नहि भेल ओकर देखऽ बला केओ नहि छै कोनो जे इमेरजेंसी पेसेंट जेताह जे तुरत इलाजके जिनका जरूरी छै से तऽ ओतऽ सऽ मरिएके एथिन तुरत इलाज भेनाइ संभब नहि छै एहि दुआरे कि जे ततेक नमहर लाइन रहै छै जाँच फाँचके एगो ब्यबस्था नहि आब खून टेस्ट छै तऽ ऊपर सऽ पैसा दियौ खून टेस्टके अन्दरमे छै देने सुबिधा जे हँ खून टेस्ट अन्दरमे छै लेकिन ओ रूपैआ माँगतै रूपैआ देबै ओहोमे टेस्टके रिपोर्ट भी सही नहि देत अहाँके गलती रिपोर्ट बनाके दऽ देत खून छै केकरो देहमे सात ग्राम आ रिपोर्ट बनाके देतै दस ग्रामके एक्सरे भेलै एक्सरो भी नहि रहै छै अपना हियाँ एहि दुआरे जे आब बाहर से करेबै तऽ रूपैआ माँगतै अढ़ाइ सए तीन सए आ अन्दर बलाके कहबै तऽ ओ कहतै नहि हियाँ तऽ एक्सरे छेबे नहि करै आ पैसा तऽ ओकरा सरकारके तरफ से बेतन मिलै छै की जे हँ एक्सरे मशीन चालू करयके पैसा लै छी लेकिन ओ तऽ वहाँ छैहिए नहि तब ने बाहर से हम करेबै अल्ट्रा साउंड इसबके व्यवस्था कोनो नहि छै समस्तीपुरके अस्पताल छै तऽ ओतऽ जइयौ तऽ सब चीजमे तते गौरबाइन छै ऊपर से डॉक्टर साहब सबके की जे ओ एक तऽ लेट सऽ अयताह ऊपर सऽ टाइम से दस मिनट पहिनेते छुट्टी चाही टाइम पर हुनका छुट्टी होबाके जरूरी छै बुझलियै इएह सब समस्या छै तऽ एहि सब समस्यामे जेनाकि आब कोनो सूइए छै जरूरी तऽ ओ सूइया अहाँके होस्पिटलमे मिलत नहि उ जे होइ छै एक्का दुक्का दबाइ कोनो मिल जायत आ नहि तऽ बढ़िऑं बढ़िऑं जे दबाइ छै महँगा छै से तऽ एगो होस्पिटल से नहि मिलत केकरो आब खूने चढ़बैके जरूरी छै तऽ ऊपर से रूपैआ दियौ ओहोमे ग्रुप नहि मिलत खून छै होस्पिटलमे लेकिन कहत नहि छेबे नहि करै आब ऊपर से चाही अहगर रुपैआ जेनाकि एक यूनिटके दाम बाहर से लागै छै सात हजार अहाँ दियौ नओ हजार तब अहाँके खून देत ओहोमे कहत कि जे आब ग्रुपे नहि मिलै छऽ अहाँ जे कीनके आनि देबै तऽ से चढ़ेबे नहि करतै ओ जे चढ़ा देतै तब तऽ रुपैआ ओकरा नहि बनतै तऽ ओहि दुआरे ओ कहतै एहिमे ई प्रोब्लम छै एहिमे ई समस्या छै तैं नहि बढ़िऑं हेतै ओहि दुआरे ओ बाहर से खून कीनबाके नहि लेतै ओ कहतै हम ही देबऽ नहि तू देबहो तऽ ई खून गड़बड़ देलहो ई खूनके आब ई टेस्ट कराहो ई टेस्ट कराहो आ ता जेकरा जरूरी छै पेसेंटके मरीजके से मरीज अपन खून बगैर बेलल्ला होइ मरि जाइ ओहि सऽ कोनो मतलब नहि इएह सब छनि डाक्टर साहब सबके काम आ प्रभारी सब प्रभारी सबके कह लए जइयौ तऽ ओ कहथिन हम की करबै डाक्टरे ने करथिन जे छथिन डाक्टर साहब सएह करथिन और के इएह सब समस्या छै